جی ہاں دہلی میں سیاسی جماعتوں کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ وہ نہ صرف حکومت بناتی ہے بلکہ اس کے چلانے اور عوامی فیصلوں پر اثر انداز ہونے میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہیں دہلی میں سب سے بڑی سیاسی جماعتیں عام طور پر عام آدمی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس ہے ان جماعتوں کا سب سے پہلا کام الیکشن لڑنا اور عوام سے ووٹ لے کر اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنا ہوتا ہے جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے جیسے دو ہزار بیس کے دہلی اسمبلی انتخاب میں عام آدمی پارٹی کو عکس اکثریت ملی تو اس نے حکومت بنائی اور وزیر اعلیٰ اروند کیجروال نے ذمہ داری سنبھالی ایک بار حکومت بننے کے بعد سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق پالیسیاں اور اسکیمیں نافذ کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں کئی اصلاحات کیں جیسے سرکاری اسکولوں میں بہتری محلہ کلینک اور بجلی و پانی کی سبسڈی اپوزیشن پارٹیاں جیسے بی جے پی یا کانگریس حکومت کی کاکردگی پر نظر رکھتی ہیں اور اگر کوئی پالیسی عوام کے مفاد میں نہ ہو تو اسمبلی اور عوامی پلیٹفارمس پر اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں یہ ایک جمہوری توازن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کچھ جماعتیں امن و انصاف آزادی اظہار اور اقلیتوں کے حقوق جیسے بنیادی اصولوں کو بھی فروغ دیتی ہیں جیسے فریڈم پارٹی یا سماجی انصاف کی حامی جماعتیں جو خاص طور خاص طبقوں کے مسائل کو نمایاں کرتی ہیں مختصراً دہلی میں سیاسی جماعتیں حکومت بنانے پالیسی نافذ کرنے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے اور عام کی آواز بننے کے ذریعے جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں